औ ए दाथ' दाव बयलार मासेआव मानि केजियाव दा एकस' पसासि थाखा केजि गथायैबा ओमफ्राय गोदानायबाथ' गोदानायबायथ' ओरैनो माबा मा होनो दुइस' थाखा केजि गोलैयो गोदानायबा दिसिआ एकस' थाखा फवा गोलैयो गोदानायबा ओमफ्राय ओरैनो गथायैबा सारिस' थाखाय केजि आरो लखेलआ दाथ' जोंहा माबासो नालाय लाब जाना फायखारिसो नालाय ओंखायनो खमायनो हाया जाहाबो औ बारा लाबबो थाया ना जोंहाबो मा लांफैनो ए औ दे औ

औ जोंनावनो मोनो

दे ए लांफैबा आंनाव खन्टेक खालामहरबानो जाबाय आं न' न'आवनो थाखायो नांगौबा बिसिबां नांगौ खिन्थाहरनानै लांफै

औ दे ओ ओरैनो बिसिबांसो लांगोन माबसे अ ए औ एसे ए हाबाफोर दं

एल

औ दङ लाङोबा बिदिनो माबा खालामलायजागोन एसे रालायनानै खम बेसफोरखौ

ओमफ्राय ओरैनो अबे अबे जायगानिफ्राय हरदों होनदों ए

दङ सिन्था गैया माबेसे नांगौ मोनलांगोन दे उम